हैलो हां जी नेईं केह् बनाए दा राजमांह चौल होर केह् बनाया होर कुछ निं बनाया ओह् हैनी कराई मिगी चेता भुल्ली गेआ महां कुत्थें चलना कुदै होटल चली जाह्गे रुट्टी छुट्टी खाई आगे कुदै होर दिन कटागे रोजा दे फिल्मां दिक्खी दिक्खियै पैहे वेस्ट होंदे कुदै रुट्टी छुट्टी खाह्गे कुदै खाह्गे ओह्दे हून तू कु'त्थें जाना हून तू कु'त्थें जाना मड़ी तूं रोजै दी गेई होन्नी च ना में राजमांह् चौल हैनी खाने में होर कुछ खाना में कढ़ी चौल खाने चलो ठीक ऐ फिर ठीक ऐ ठीक ऐ